ہیلو ہیلو میم میں آپ کے کالج کا ایک اسٹوڈینٹ ہوں نوید نام ہے میرا میم میرا آج کالج میں میرا والیٹ کھو گیا تو مجھے اُس کے لئے تو مجھے جاننا ہے کہ وہ اُس میں امپارٹینٹ چیزیں بھی ہیں مطلب یوں ہی آئی ڈی ایف بھی ہے اور میم میں سائنس اسٹریم سے ہوں میڈیکل کر رہا ہوں میڈم نوید ہے نوید ہے میم میرا فادر کا نیم میم محمد صادق سوری میم آواز کٹ رہی ہے آپ کی جی میم جی میم وہ میں نے اکیلے نے بنک نہیں کری تھی وہ دو اور فرینڈس تھے میرے ساتھ میم وہ پتا نہیں کس طرح کھو گیا ورنہ میں بہت دھیان رکھتا ہوں تو آپ کچھ اوکے اوکے تو میم پھر اوکے تو میم وہ پھر کب تک کب تک مِل جائے گا مجھے اوکے تو میم کب تک مِل جائے گا مجھے کیونکہ اِس میں امپارٹینٹ آئی ڈی ہے میری اوکے اوکے تھینک یُو